अ हां जी हां जी

अंजी कोह्का ओह् केह्ड़ी कंपनी दा ते मड़ली केह्ड़ा आ दा लेपटॉप ऐ ते केह् मतलब बाहरा खा'ल्ली शीशा भज्जे दा पूरी भज्जी दी काला काला होई दा

अच्छा अच्छा आं अंजी हां जी

आं समझी गेआ अं'ऊ

उसलै ठीक कराई औना नी उसलै ठीक कराई ओड़दे तां सस्ता होई जाना हा आं ठीक कराना गै इक्क मिंट मिगी दिक्खना देओ ते मॉडल दे स्हाब कन्नै तां तुसेंई पेई जाना लमसम अ छे ज्हार पैंट्ठ सौ इ'न्ना हारा आं ठीक ऐ थ्होई जाह्ग लेई जायो कोई त्रैऽ दिन बाद लेई जायो प्ही कम से कम मंगाना पौंदा निं समान ते टैम लग्गी जंदा भी इसी मंगाने ई ते औने गी प्ही जाने ई नेईं तौले निं थ्होना तौले थ्होना प्ही इं'या डुप्लीकेट होना प्ही प्ही होर थोह्ड़े दिनें दे बाद थोह्ड़े दिनें दे बाद प्ही स्हाब होई जाना फिर केह् फायदा हू'न अपने गाह्क नना नराज़ करने कम्म करना ढंगा दा करना आं कोई चक्कर निं कोई चक्कर निं इसदी तुसेंगी गारंटी बी थ्होनी इक्क साल दी गारंटी बी थ्होनी आं आं ठीक ऐ ठीक ऐ इसलै अं'ऊ घरै गी गेदा रुट्टी खाने गी कोई चार बज्जे हारे आओ ठीक ऐ आओ